कढ़ी चांवर भुॻा चांवर दाल चांवर लौकी जा कोफ़्ता बेसणी भाॼी बसर वारियूं भिंडी सेअल भाॼी करेलनि जी भाॼी तेहिरी चटनी जूअर जो ढोढो वाङण जो भरतो गोभी पटाटा साई भाॼी वड़ियुनि जी भाॼी सिङियुनि जी भाॼी गुलनि जी भाॼी कढ़ी पकौड़ा आलू जा टूक वाङणनि जो तक पनीर बसरनि वारो